आइए जानते हैं हमारे भारत में वज़न कैसे कम करते हैं हमारे भारत में जिन लोगों को वज़न शरीर की ज़्यादा वज़न होने से प्रॉब्लम होती है तो जिम जिम करते हैं और जिम करने करने के साथ साथ कुछ रनिंग भी करते हैं रनिंग के साथ साथ एक्सरसाइज एक्सारसाइज भी करते हैं और जो यंग लोग है वो अपनी हॉबीज़ के लिए जिम भी जाते हैं जिम करने जिम करते जिम में बॉडी भी अच्छी इश्ट्रांग रहती है फिट भी रहती है और ये सब तो आदमी लोग करते हैं बट लेडीज़ लोग अपने घर पर कुछ काम करते कुछ काम कर कर के ज़्यादा ना सोने की वजह से कपड़े धोती है बर्तन मांजे इस लिए ज़्यादा काम करते हे फिर अपने शरीर को हेल्दी रखते हैं जैसे खाना बनाने में कुकीज़ में और कई तरह के काम में वो बिजी रहते इसी लिए इस्ट्रांग रहते हैं